हाणे हाली में मां हिकु प्रोडक्ट जीअं त मोबाइल वरितो आहे उहो मोबाइल जेको आहे उहो रैडमी नोट टैन आहे ऐं उन फ़ोन जेके बि फ़ीचर्स आहिनि उहे एॾा त सुठा आहिनि जंहिंजा मूंखे पॉजिटिव इम्पैक्ट एॾा सुठा मिलिया आहिनि जीअं त उनजी कैमरा क्वालिटी सुठी आहे उनजी जेका वॉइस क्वालिटी उहा बि जाम सुठी आहे तंहिंखा सवाइ उन में जेके बि फ़ोटोस कैप्चर कया वेंदा आहिनि उनजी मेगापिक्सल जेका आहे उहा थोरी घटि आहे हीअं त कैमरा जी क्वालिटी सुठी आहे पर उनजी जेका मैमरी आहे उहा घटि आहे उनजी मैमरी जेका आहे इंटरनल मैमरी ॾिठो वञे त जेका आहे उहा एट जी बी रैम आहे त उन में वरी असांखें फोर जी बी रैम उनजी जॻहि ते ॾिनी वई आहे उहा मैमरी जेका फ़ोन जी आए उहा ॾाढी घटि आहे ऐं उन मैमरीअ जे घटि हुजणि जे करे असां उन में इंटरनल स्टोरेज़ घटि करे सघंदा आहियूं ऐं जंहिंखा सवाइ उन में कुझु पॉजिटिव ॻाल्हियूं आहिनि त नैगेटिव ॻाल्हियूं बि आहिनि फ़ोन जा फ़ीचर्स जेके आहिनि उहे सुठा बि आहिनि त ख़राबु बि आहिनि सुठा आहिनि जीअं त उनजी कैमरा क्वालिटी उनजी वॉइस क्वालिटी उनजी पिचर क्वालिटी सुठी हुजण सां गॾो गॾु उन में कुझु नैगेटिव इम्पैक्ट बि आहिनि जीअं त उनजी कैमरा क्वालिटीअ में उनजा पिक्सल्स घटि आहिनि त हुन में वॉइस क्वालिटीअ में उनजो वॉइस जी क्वालिटी थोरी उन में क्वालिटी जेका आहे उहा थोरी घटि आहे ऐं उन में जेका फ़ोटोस कैप्चर कया वेंदा आहिनि उनजी परियां खां जेके फ़ोटोस कैप्चर कयां त वञनि उहे ॾाढा शेडिड ॾिसण ईंदा आहिनि इन ॻाल्हियुनि में उनजा कुझु सुठा बि गुण आहिनि त कुझु नैगेटिव गुण बि आहिनि त कुझु ख़राबु गुण बि आहिनि न त त ॾिठो वञे त फ़ोन जेको आहे असां उन में कोई बि रिकॉर्डिंग सिस्टम जेको हूंदो उहे उहो कॉल रिकॉर्डिंग जेको हूंदो आहे उहो इनबिल्ट हूंदो आहे पर हिन में रैडमी नोट टैन ए में असांजो इनबिल्ट सिस्टम रिकॉर्डिंग आहे ई कान उनजे करे असांखे हिन में थोरी वधीक दिकत थी रही आहे न त त असां ऑटो कॉल रिकॉर्डर में वञी करे असां उन में कुझु बि रिकॉर्डिंग ॿुधी सघंदासीं जेका हिन मोबाइल जे ब्रैंड में काइ बि फ़ीचर अवैलेबल कोन आहे